हांव जंय रावता थांगा आमच्या वाठारांत चडसो क्रिस्तांव समाज रावता आमच्या घरां मात्शे पयस एक जाणटो जाणटो दादलो रावता तेका हांव पांय म्हणटा तो सगळ्या भाशेची मल्लां पुळी आनी शिंदऱ्यो करता आनी तोणाची केपां बी करता अशें खूब प्रसिध्द ना पूण पळोवपाक सुंदर आसा आमच्या गांवांत वर्सा वर्स जॉन एडवोकेट जॉन फेर्नांडीस तो एडवोकेट तो वर्सा वर्स ट्रायबल फेस्टिवल दवरता थंय तुका जाय तसले तो लोकांक गरीब लोकांक वा कोण जी मल्लां पुळी तसली सामान करता तांकां आपयता आनी तांकां एग्जिबिशन लावपा लायता तुका जाय तसलें सामान पळोवपाक मेळटा कट्ट्यांचे दवले शेंदरी कॅपां मल्लां आनी जाय तसले थांगा थोडे लोक थंगा रावन करतात आनी करून हाडून बी दवरतात सान्नी तसलें सगळें विकतात बी आनी त्या प्रदर्शनाक बी दवरतात आनी चुट्टांचीं मल्लां करपाक ताका एक दोन वरां लागता हांवे ताका म्हाका चवथीक डेकोरेशनाक लागून एक वीस चुट्टांची मल्लां करपाक लायिल्लीं ताणें म्हाका दोन दिसां भितर तीं करून दिलीं ताका चुट्टांची मल्लां करतना हांव पळोवपाक गेल्लें कशीं करता तीं आनी म्हाका म्हाका बी दाखयिल्लीं कशीं करता तीं तीं चुट्टां पयलीं मात्शी कातरून भावपाक दवरपा जायीं मागीर तीं एक एक चुडीत घेवन एकामेकाक जोडून सारकीं विणपाक जाय मागीर सारकी सायडीन गांठ मारून तांकां घट्ट बसोवपाक जाय तीं पळोवपाक इतलीं सुंदर आनी एक बरीं बरींशीं आकाराचो आकाराचीं जाता ती लोक चडशीं मल्लां लग्नाच्या माटवाचेर घालतात वा खोपीचे सायडीन जड बांदपाक वापरतात तणाची कॅपां ताणीं आमकां दोन करून दिल्लीं आमी बी ताच्या बरोबर तणाची काडयो पुजावपाक गेल्लीं ताणीं दाखयल्लें पूण म्हाका तितलें समजलें ना तणांची कॅपां कशीं करप पूण ताका तीं तणांचीं कॅपां करपाक खूब त्रास पडटा आनी एक एक एक एक काडी विचून ताणीं ती कॅपांची कॅपां विणपाक ताका एक पांच स दीस लागतात ताची कॅपां व्हरपाक खूब पयस पयसान लोक येतात तो तीं विकना तो तीं तशीं दवरता आनी आपल्या दुसऱ्या पिळगेक शिकोवपाचो प्रयत्न करता पूण आतांची पळगी तितली शिकपाक शिकपाक सोदिना तो ताजो मल्लां करपाचो कुळी करपाचे कुळी करपाची पद्दत ती शेणत आयिल्ली आसा ताका लागून हांव एक दीस ताज्या कडेन गेलें आनी म्हाका बी शिकय म्हणून सांगिल्लें ताणीं सांगलें ताणी म्हाका एक दीस बसोवन मल्लां करपाक आनी शेंदरी कशी विणप हे दाखयल्लें पूण म्हाका तितली समजली ना मागीर हांव घरा येवन म्हज्या मम्मी मम्मी म्हाका सारकें दाखयलें म्हजी मम्मी आनी आमच्या गांवांत खूब जर खूब खूब अशीं लोक आसा तांकां विणपाक विणपाक कळटा तीं सान्नी सान्नी सान्नी आनी मल्लां मल्लां विणटात आनी तीं बाजारांत व्हरून विकतात मल्लां चडशीं लोक व्हरनात फक्त काजार आनी कितें गरज आसल्यारूच व्हरपाक येतात तांचो तितलो वेवसाय आसना पूण तीं एक पूण तीं एक पयलींची काळाची पयलींच्या काळांतली शिकूत आयिल्लीं मनशां पूण तें आतांची पिळगी तितली समजना म्हणून तें आतां अलिप्त जायत आयिल्लें आसा